मिस्त्री होर बोल्ला दे अ'ऊं ठीक ठाक मेरे घरै दा कम्म कु'त्थै तक्कर पुज्जेआ प्लस्तर तुस करा दे हैन बा सीमेंट तुस ह्ल्का ला दे मिकी पता ऐ में कल्ल चक्कर लाया उत्थै हत्थ मारेआ ते ओ लेपड़ा जन पटोई गेआ

तुस शैल कम्म निं करा दे हैन रेत्तू नै रेत्ता मिकी लग्गा दा के मिट्टियै आह्ला लाए दा में में पैसे खर्चने तुस फार्मिल्टियां करा दे इ'यां छड़ियां तुस शैल कम्म निं करै दे हैन डबल डबल कम्म पेई जाना मिकी डबल डबल पैसा पेई जाना शैल्फ तुसें पता निं कनेही लाई दी ओह् इ'यां ढिल्ली जेही दी ऐ किरी निं जाए कुतै कल्लै परसूं तक्कर तुसें अवा तलूहा लाए दा जां लकड़ी लाई दी हां तां भी ओह् किरी गै जाना तुस बड़ा खराब कम्म करै दे ओ चलो कोई निं अवा उप्पर बारियां तुसें कनेहियां लाइयां नेईं उप्पर नेही गेदा हा महा तुसें बारियां कनेहियां लाइयां उप्पर में गी चैक्क निं कीता ऐ अच्छा अच्छा में अजकल लोहा चले दा निं तुसें केह् लाए दा ठीक ऐ ते भी अगला कम्म दरोआजे दरूजे बी तुसें ई सौंपने न में दरोआजे दरूजे लाने ओह् बी में तुसें ई गै सौंपने निं

अगर शामींं चलो कम्म भी ठीक ऐ तुसें चलो कंधै आह्ला कम्म करियै भी भुञैं बी पानी ठीक ऐ अवा कम्म हून शैल होना चाहिदा शैल निं होएआ ते भी तुसें ई तां निं सौंपना ई कम्म अगला कम्म लाब्बी आह्ला कम्म बी तुसें ई दिन्नी कोई निं अवा कम्म तुस शैल निं करा दे ते पैसे कु'त्थुआं देआं तुसें ई चलो कोई निं

ठीक ऐ भी